हैलो बताइये मां जय रामदास हा लकड़ीअ जो बि कमु कंदा आहियूं

अछा हा हा ॿुधायो हा हा हा शीशम त ॾाढी पुराणी पई अथव जे हिन महिल कटाइण लाइ आहे कोन हेतरी ॾाढी पुराणी मां वटि बि पई आहे हा हा पुराणी कुझु पई आहे क़रीब हा

हा मां वटि क़रीबन ॾह ॿारह वीह फूट खां मथे हूंदी कोन बसि हेतरी हूंदव वीह मतलब वीह पंजुवीह सम्झो की उन में जेतरी बि आहे आहे बोटा में उहे बि वॾा आहिनि टेटीह परसेंट तव्हांजी घटि में घटि वेस्टेज वेंदी हली सो सोरहं पंद्रहं सोरहं फीट पई अथव लेकिन ॿ चारि ॾींदोमांव पूरी हा ठीकु आहे हिन जो साढी छह हज़ार रुपया फूट अथव क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट आहे हा घन फीट हा साढी छह हज़ार साढी पंज ऐं छह फूट जे आस पास जा बोटा अथव

ॿ चारि सम्झी वठो मां त तव्हांखे मां तव्हांखे इहा ई ॾींदोमांव उन खां पोइ कटायो तव्हां कटण जा पैसा मां तव्हां खां न वठंदुमि चिराई जा कुझु चिराई न वठंदोमांव हा न उहे असां वटि कारीगर न आहिनि असां वटि खाली लकड़ी जो ई कम थींदो आहे हा हा

हा

पुराणी लकड़ी सुक सुकियलु लकड़ी अथव ॾाढी पुराणी वीह पंजुवीह साल पुराणी लकड़ी अथव मुंहिंजी सुल्तानपुर रोड ते अथव

हे अया मूं सम्झ अथव हुते मेन रोड ते

हा

ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे त मां न बि हुजा हुते स्टॉफ आहे बाक़ी पोइ ॾिसी छॾंदोमान तव्हांखे नापे करे तव्हांखां पैसा वठी वठंदा तव्हांजे छह हज़ार रुपए जे हिसाब सां पोइ पंहिंजे हिसाब सां साइज तव्हांखे ॿुधाइणी आहे छो त तव्हांखे ठाहिराइणो आहे पूजा करण लाइ तव्हांखे चौड़ाई में घणो खपे अठ इंची जो पटरो खपे ॿारहं इंची वारो खपेव जेको मैक्सिमम हा हा त उहो तव्हांखे भई साइज़ तव्हांखे ॿुधाइणी आहे न केतरी इहो कटे करे ॾियनि उहो उन हिसाब सां कटे करे ॾींदव तव्हांखे साइज़ तव्हांखे ॿुधाइणी आहे बोटो असांजो आहे वेस्टेज तव्हांजी आहे साइज़ तव्हां ॿुधायो हा हा भई घणे इंच जा क घणे इंच जो करे ॾियणो आहे सॼो बोटो त लॻदो कोने हुन में उनी खे चीरे करे ई लॻदो न मंदर में भई सिलाई बि काई टाइप जी लॻंदी लॻंदो सभु कुझु लॻंदो त हिक इंची वारो खपे ॾेढ इंची खपे चारि इंची जा पावा खपनि

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जाम आहे